ہیلو سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں جی سر سر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے یہاں سے کچھ کھانا آڈر کیا تھا اور سر میرا کھانا آڈر نمبر سات آٹھ نو ہے سر اس میں سے کچھ چیزیں مجھے کم کروانی ہیں جو کہ ذیادہ آڈر ہو گئی تھیں تو سر پلیز کم کر دیجیے جیسے کہ میں نے روٹی زیادہ آڈر کر دی تھی تو کم روٹی کم کر کے کم کر دیجیے بلکہ آپ روٹی صرف ایک ہی رہنے دیجیے اور اسی طرح میں نے مٹن قورمہ اور چکن قورمہ بھی آڈر کیا تھا تو آپ مٹن قورمہ رہنے دیجیے اور چکن قورمہ ہٹا دیجیے تو سر جلدی میرا کھانا میرے گھر پہنچا دیجیے یہ جو چیزیں میں نے دوبارہ آپ کو نوٹ کرایا ہے یہ ساری چیزیں جلدی میرے گھر پہنچا دیجیے کیوںکہ میرے گھر کچھ مہمان آیا ہے اور انتظار کر رہے